مہاراشٹر ریاست میں تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے حکومتی اقدامات کئی مختلف شعبوں میں کئی میدانوں میں کیے گئے ہیں یہاں کچھ اہم حکومتی اقدامات میں بتانا چاہتا ہوں جو مہاراشٹر ریاست نے تعلیم کی بہتری کو مد نظر رکھتے ہیں رائیٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ مہاراشٹر ریاست نے اس ایکٹ کو منظوری دی جس کے تحت چھ سے چودہ سال کے تمام بچوں کے لیے مفت تعلیم کی فراہمی کی جاتی ہے سرچ اور انوویشن مشن اس کے ذریعے تجویز کے لیے مختصر دوری فورسیز کی تشکیل دی ہے جو کہ مختلف موضوعات پر مشتمل ہے درجہ بندی کے نظامات اور شہری تعلیم کا میدان اسی طریقے سے تعلیمی موسموں کا نظام اور گرامین تعلیم کا ترقی پر مرکوز منصوبہ مہاراشٹر حکومت نے گرامین علاقوں میں تعلیم کی ترقی پر مرکوز منصوبے کو بڑھایا ہے اور اسی طریقے سے ذاتی ترقی کے لیے تعلیمی اقدامات بھی کیے ہیں